स्थानीय इसकुलसबमे प्रवेश करैमे बहुत दिक्कत होइ छै जइसे कि बी ए वला सर्टिफिकेट लऽ जाइके पड़ै छै आओर ओकरा बाद बहुत सारा बी एड करैमे पइसा लगै छै ईसब सुविधा मिलि जाइ लइकासबके दस्तावेजमे बहुत रसीद माँगै छै आओर कहै छिए दस्तावेजमे इन्टर मैट्रिक बी ए सबके डिग्री माँगै छै दस्तावेज शुल्क बहुत ज्यादा लगै छै जइसे रसीद कटबाबैमे बी एड मे एडमिशन करबाबैमे एहिसबमे बहुत फर्स्ट सेकेण्ड दुनू इअरमे दू लाख रुपैआ लागि जाइ छै बी एड करैमे गरीब लइकासब कहाँसँ बी एड करिए इएह सब परेशानीके सामना करैके पड़ै छै इएह विनती हइ कि सब शुल्क कमसँ कम लगै कि लइकासब बी एड अच्छासँ करि लै डिग्री अच्छासँ प्राप्त करि लै